कानूनी डॉक्यूमेन्ट तैयार करने में आपका अनु मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है आप अपने कानूनी दस्तावेज़ों को सही ढंग से निरूपित करना या सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कई मामलों में यह दस्तावेज़ किसी ग्राहक विरोधी वकील या न्यायालय के अधिकारी का आपकी फॉर्म के साथ पहला सम्पर्क हो जाता है आप यह सुनिचित करना है कि सकारात्मक व्यावसायिक और आधिकारिक है हम दस दस्तावेज बनाना चुनौतीपूर्ण सा साबित हो सकता है खासकर यदि आपको अपने द्वारा प्रेषित मानवकृत दस्तावेज़ का परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है आप क्या आप वार्ड पर कोई कानूनी दस्तावेज़ फॉर्मेट कर रहे हैं तो हमें दस्तावेज़ों को बनाने में बहुत परेशानी होती है वह दस्तावेज़ बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं कागज पर मुद्रण करके हो जाते हैं आपने दस्तावेज़ों के लिए सही आकार का चयन करेंगे हम दस्तावेज़ों को लेने के लिए कानूनी और कानूनी तरीके से होता है कई कानूनी फार्म के पास आपने पसन्दीदा फार्म जैसे होते हैं उदाहरण के लिए हमें हमें डॉक्यूमेन्ट मिलने में मुश्किल होती कुछ डॉक्यूमेन्ट मिलने जैसे आय निवास जैसे हम बनवाते हैं आय निवास बनवाते हैं तो वह डॉक्यूमेन्ट थोड़ा टाइम लगता है ठीक उसमें प्रोसेसर होता प्रोसेसर एक चलता है उसी हिसाब से फिर उसी में टाइम लगता है फिर हमें मुश्किल लगती है उसमें वकील को एक टाइम दिया जाता है वकील मुझे टाइम देता और वह दस्तावेज़ बहुत मुश्किल से मिलता है ठीक है फिर हमें उस तक उसके लिए दौड़ना पड़ता है डॉक्यूमेन्ट तैयार करने में वकील जैसे आय निवास पैन कार्ड पैन कार्ड है और खा जैसे कोई जैसे कोई हाई स्कूल इन्टर की मार्कशीट मेरी खो गई फिर उसको डॉक्यूमेन्ट को बनवाना फिर से डॉक्यूमेन्ट को बनवाना उसमें मुश्किल हो जाता थोड़ा क्योंकि मेरा डॉक्यूमेन्ट इन्टर हाई इस्कूल का जैसे खो गया फिर उस उसको बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा फिर वह डॉक्यूमेन्ट इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है फिर हमको दौड़ना पड़ता है उसके लिए जाना पड़ता है ले लेने के लिए जब वह बन जाता है वह फिर इलाहाबाद से मिलता है और ऐसे जैसे डॉक्यूमेन्ट खोन खोने नहीं देना है ऐसा जो पेन कार्ड है ड्राइविन्ग लाइसेन्स है यह सब डॉक्यूमेन्ट ऐसे डॉक्यूमेन्ट हैं जो एक बार खो जाते हैं फिर उसको बनवाने में बहुत परेशानी होती है फिर वह मुश्किल होते उसको उसमें एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस जब पूरा हो जाता है तभी वह डॉक्यूमेन्ट हमें मिलता है बनकर आता है उस फिर और उससे पहले नहीं मिल सकता है डॉक्यूमेन्ट डॉक्यूमेन्ट ऐसी चीज़ें होती हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए ठी उसे सुरक्षित रखना चाहिए और ऐसे डॉक्यूमेन्ट बनवाने में बहुत कानूनी प्रक्रिया होती है जो कानूनी तरीके से चलती है फिर हम उसे जबरदस्ती जल्दी नहीं बनवा सकते हैं एक प्रोसेस होता है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है हमें डॉक्यूमेन्ट बनवाने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है और वो जब हाई स्कूल इन्टर या कोई मार्कशीट लेनी हो तो हमें विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है वहाँ के प्रोफेसर से बात बात करनी पड़ती है कि हम यह सर मेरा डॉक्यूमेन्ट खो गया है इसे बनवाना है वहाँ पर दो तीन बार जाना पड़ता है तब वह बहुत मुश्किल से डॉक्यूमेन्ट तैयार किए जाते हैं क्योंकि एक बार जो चीज़ खो जाती है उसमें उसे बनवाने में बहुत मुश्किल लगती है फिर उसमें एक प्रोसेस होता है जब वह प्रोसेस पूरा होगा तभी हमें वह चीज़ें मिलती हैं कानूनी डॉक्यूमेन्ट तैयार करने में आपका आप मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है फिर हम उसको हम जैसे मेरा डॉक्यूमेन्ट खो गया अब हम फिर बनवाना है तो उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा तो मेरा अनुभव हुआ कि हमने क्या क्या उसमें खोने से क्या क्या हमें नुकसान हुआ फिर हमको क्या क्या परेशानी हुई वह सब अनुभव हमको याद रहेगा कि हम कभी फिर वह हम गलती नहीं करेंगे जब डॉक्यूमेन्ट कभी खो जाए हमें परेशानी होती है कि वह मुश्किल से बनता है फिर डॉक्यूमेन्ट बनवाने में बहुत मुश्किल लगती है एक एक समय होता है एक प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के हिसाब से वह बनकर तैयार होता है और इतनी जल्दी कोई भी डॉक्यूमेन्ट नहीं तैयार किया जा सकता है उसमें एक एक प्रोसेस के हिसाब से ही चलता रहता है उसी हिसाब से हमें अपना टाइम लगता है तब हमें डॉक्यूमेन्ट तैयार होता है कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं हो सकते उसमें थोड़ा टाइम लगता है और अच फिर हमें वह अच्छा बनकर तैयार होता है इसीलिए डॉक्यूमेन्ट को सुरक्षित रखें और वह कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही बनता है और और